काल आमगेर साळयेचें मट्टण आसलेलें साळयेचें मट्टण हांवें सोय घालिनासतना साळयेचें मट्टण केलें हरशीं सोय घालून करतात हांवें सोय घालूंक ना कांदो कोथमीर मिरसांग्यो ह्यो भाजून घेतल्यो पयल्यो आनी मागीर तें मिक्छरार वांटलें मिक्चरार मिक्छरार वांटून सायडीन दवरलें आनी मागीर परत आनी बारीक कांदो टमाट चिरून आनी फ्राय केलें आनी मागीर मट्टण शिजोवंक दवरलें मट्टण शिजतरी मागीर ते कांदो फ्राय केल्लो तो घातलो आनी तो हें केलो शिजयलो मागीर मिरसांग हेची मिरसांग म्हळ्यार मिरसांग न्हू कोथमीर कांदो आनी मिरसांग्यो हे वांटले तेजे हें केलें आनी तें घातलें तें खूब बरें लागलें सगळ्यांक